हलो मारुती एजंसी मां ॻाल्हायो था मां जूनागढ़ मां दीपा थी ॻाल्हायां असांखे ॿिनि ॾींहंनि लाइ सोमनाथ वञिणो आहे असांखे ॿिनि ॾींहंनि लाइ तव्हां जी टावेरा बुक कराइणी आहे असां अठ ॼणा आहियूं ऐं टावेरा कार एसीअ वारी हुजण खपे ऐं सोमनाथ में आसे पासे में घुमण जो बि घणो ई आहे त तव्हां उते बि असांखे वठी हली सघंदव ऐं किरायो घणो वठंदा आहियो इहो ॿुधाइजो ऐं सुबुह खां वञिणो आहे सुबुह सवेल ई वञिणो आहे जंहिंजे हिसाब सां तव्हां ॿ ॾींहं जो बुक किरायो घणो वठंदव ॿिनि ॾींहंनि जो इहो ॿुधाए करे पक करे असांखे कोल कजो